जय झूलेलाल भारत में सभिनि खां लोकप्रिय खेल क्रिकेट आहे क्रिकेट में हिकु टीम में यारहं खिलाड़ी खेॾंदा आहिनि क्रिकेट में वल्ड कप हर पंज साले में थींदो आहे हर टी ट्वेंटी वल्ड कप ॿ साल में वल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप ॿ साल में ऐं चैम्पियन ट्रॉफी पंज साल में थींदी आहे क्रिकेट जो क्रिकेट भारत जो सभिनि खां वॾो कॉम्पिटीटर पाकिस्तान आहे पाकिस्तान ऐं इंडिया जी जॾहिं बि मैच थींदी आहे त पब्लिक फुल जोश सां मैच ॾिसंदी आहे क्रिकेट जो सभिनि खां वॾो खिलाड़ी हाल जे टाइम में विराट कोहली आहे विराट कोहली जा इंस्टाग्राम ते टू फॉटी टू मिलियन फॉलोवर अथसि ऐं हो अहिड़ो एथलीट आहे जेको सचिन तेंदुलकर खे टकरु ॾींदो आहे सचिन जहिड़ी बैटिंग कंदो आहे ऐं सभिनि खां वधारे प्लेयर ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच मैन ऑफ द सीरीज़ अवॉड खटियलु खिलाड़ी आहे क्रिकेट में सभिनि खां वधारे वल्ड कप ऑस्ट्रेलिया टीम खटिया आहिनि छह इन साल बि ऑस्ट्रेलिया टीम वल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप ऐं वल्ड कप खटी वई